हँ हम एकटा कछुआ पोषने छियै ओकरा की केने छियै जे माटिके बर्तनमे रखने छियै आओर ओकरासँ सबदिन माटि दै छियै पानि दै छियै कनी मुरही छिट दै छियै कभी चूड़ा छिट दै छियै आओर सबदिन ओकरा की करै छियै जे पानि फेक कऽ माटि फेक कऽ फेर दोसर पानि दै छियै माटि दै छियै बढ़िआँसँ ओकरा कनी देर चलऽबै छियै बैसिकऽ जेना शिकार खेलाइ छै तहिना खेलऽबै छियै ओकरा सबचीज दऽ तऽ कऽ खूब बढ़िआँसँ खेलऽबै छियै खेलाइत रहै छै ओ कछुआ आओर सबदिन साफ सफाइसँ ओकरा रखै छियै अइ लअ कऽ की साफ सफाइ रहतै ओ बढ़तै ओ प्रोग्रेस करतै नहि करबै तऽ प्रोग्रेस नहि करतै अइ लअ कऽ तैलकै ओकरा सब बढ़िआँसँ साफ सफाइसँ कछुआके पोषने छियै बहुत सुन्दरसँ बहुत बढ़िआँ छै चलऽबै छियै फिरऽबै छियै खूब बढ़िआँसँ माटि धऽ देलहुँ कनी मुरही छिट देलहुँ कखनो चूड़ा छिट देलहुँ आओर ओ अपन टुपुर टुपुर खाइत रहल आओर बढ़िआँसँ रहल साँझमे आओर सवेरमे निकालि कऽ ओकरा घुमऽबै छियै कने दौड़ेलहुँ शिकार जेना खेलाइ छै तहिना करैत रहै छियै की जे ओकरो हाथ पयर चालू रहतै आओर हमरो सबके देखैमे नीक लगैए खूब बढ़िआँसँ रखै छियै ओकरा लए कऽ घुमेलहुँ फिरेलहुँ फेर ओकरा ओहि माटिके जे छै से माटि पानि जे बदलि दै छियै फेर ओइमे धऽ दै छियै लए कऽ फेर ओ रहल फेर सुबह भेल फेर ओकरा माटिके हटा दै छियै लए कऽ पानिके बहा देलहुँ लए कऽ माटि रहबो कयल तऽ पानिके बहा देलहुँ दोसर पानि देलहुँ जे गन्दा गन्दा नहि हेतै बढ़िआँसँ पालतै